गुजरात में सभु फसल ॾाढो सुठो थींदो आहे पर हुते जमीन जाम घटि आहिनि जंहिंजे करे फसल फसल थिए त उनमें कीरा वग़ैरह सभु खाई था वञनि जिते फसल किनो थो थिए नुक़सान जाम तो थिए तॾहिं बि जेके वॾा वापारी आहिनि जेके मज़दूर आहिनि विकिणणु था त हुनमें हिसाब सां विकिणणु वॾा वापारी उनमें वधीक भाव विझी करे विकिणणु था तंहिखे किसाननि खे फ़ाइदो नथो मिले जंहिं किसाननि खे फ़ाइदो नथो मिले जंहिंजे करे उअ जाम मिसकाइनि वधीक ज़मीन हूंदी त वधीक उप उअ उपाउ करे सघंदासीं